हा दीदी कहिड़ो हाल अथव मुंहिंजा त सुठा हाल आहिनि सुञातव मां तव्हांजे वटि पार्लर तव्हां पार्लर जो कमु कंदा आहियो न चंचल पिया ॻाल्हायो न हा मां तव्हांजे वटि पार्लर आई हुअसि न पंज ॾींहं पहिरीं तव्हांजे वटि हिते कस्टमर ईंदा हूंदा इन करे यादि कोन्हे हा दीदी मूंखे न थ्रेडिंग कराइणी आहे हा हाइड्रो फेशियल कराइणो हो अ कहिड़ी कहिड़ी कहिड़ी कहिड़ी स्कीमूं थींदियूं आहिनि ॿुधायो अछा मूंखे त गोल्ड वारो कराइणो आहे छा मुंहिंजे पासे वारी बि तव्हांखां ई कराए वई गोल्ड वारो दीदी पैसा त ॿुधायो पैसा त ॿुधायो केतिरा लॻंदा त दीदी पंज हज़ार न न मां त तव्हांजी रेगुलर कस्टमर आहियां थोरो घटि करे लाहियो न दीदी थोरो घटि कयो न ॾिसो मां तव्हांजी कस्टमर आहियां तव्हां खां ई सभु आई ब्रो वाई ब्रो कराए वेंदी आहियां हा हलो ठीकु आहे हलो ठीकु आहे ऐं मुंहिंजी भेण ऐं मुंहिंजी भेण आहे न जेको उन खे बि कराइणो अथसि हिकु हिकु त हे न हा हिकु त थ्रेडिंग कराइणी आहे ॿियो इहो फेशियल कराइणो अथसि असां ॿिन्हनि खे थोरो घटि लॻाए लाहियो न हा हा हा ठीकु आहे दीदी ठीकु आहे